जानवरमे बहुत तरहक बिमारी होइ छै जाहिमे से ज्यादा प्रमुख यवहाँकेँ बर्ड फ्लू जे पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंटके अन्दर आबि जाइ छै बर्ड फ्लू एक वाइरल डिजीज छै जेकि मेजोरिटी होइ छै चिकेनमे मुर्गाके बिमारी छियै ई तकर बाद गायमे भैसमे बहुत अन्य बहुत ही प्रकारके बीमारी होइ छै जकरा हमरा नियमित तरीकासँ जाँच करबाक चाही जाँच करैमे हमरा टीकाकरण आबै छै स्वस्थ्य जाँच करि करि कऽ ताकि ओकर कोनो भी ब्रीडिंग प्रोग्राममे दिक्कत नहि हुए ताकि ओ स्वस्थ्य रहै आरो अपन मैनेजमेन्टके ठीक कए कऽ राखै